हाँ मैंने एक बार ऐसे ही एक स्केच बनाया था जिसमें मैंने बनाया था कि धरती पर कितना मतलब एक नदी बनाई थी जिसमें बहुत सारा आसपास जो होता ना रियल व्यू जो होता है समुद्र किनारे का नदी किनारे का जिसमें पानी के आसपास बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है और लोगों के जो घरों के जो सीवेज होता है जो नालियों का जो होता है बैक साइड वह सारा कुछ उस नदी के अंदर हो रहा था एक औरत वहाँ बैठकर कपड़े धो रही थी तो यह सब चीज मैंने बनाई थी और दो पार्ट्स में उसको बनाया था एक साइड में मैंने ये किया था एक साइड में मैंने बनाया था कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी बिल्डिंगस वगैरह की बिल्डिंगस वगैरह थी एक रोड बनाई थी जहाँ पर डस्टबिन के पास डस्टबिन था बट आसपास में कूड़ा फैला हुआ था तो जब मैंने यह बनाई थी ना तब मैंने जब अपने पेरेंट्स को रिलेटिव्स को यह जब दिखाया था ना तो उनको यह लगा था कि हाँ वाकई में आज का मानव जो इतनी तरह की गंदगी फैला रहा है चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे वो रोड के ऊपर हो उसने मतलब ऐसा कर दिया कि वो अगर कचरा है ना तो वो किसी भी चीज को साफ नहीं रख पा रहा है इवन अगर डस्टबिन भी होता है तो हम काफ़ी बार नोट करते थे चाय वाले के यहाँ डस्टबिन है या किसी स्नैक्स फूड वाला है या इवन कहीं पर भी तो डस्टबिन के अंदर कचरा नहीं फेंक कर वो डस्टबिन के आसपास फेंकेगा तो हाँ मेरे रिलेटिव्स वगैरह को बहुत गर्व हुआ था कि तूने यह जो पिक्चर बनाकर हमको रिलाइज करवाया है कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो उन लोगों ने मेरी पेंटिंग को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था और उन्होंने यह भी लिखा था कि ऐसा हमको नेक्स्ट टाइम मतलब हम लोगों को ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हम लोगों को हो सके जितनी सफाई रखनी चाहिए तब मैं मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत गर्व हुआ था कि चलो मेरी एक पेंटिंग के माध्यम से मैंने एक अच्छा मैसेज पास किया है